महाराज रामेश्वर सिंह बहुत नीक छलथि मिथिला मे ओ बहुत काज कयने छलखिन बहुत आओर केन्द्रो सरकार सँ बहुत एतए आनने छलथि बहुत जेना चीनी मील भेलै पेपर मील भेलै बहुत सा मील सब छलै जे आनने छलथि ओ आओर अंग्रेजके जमानामे ओ आनने रहैत एतए बाँकी बहुत बहुत सँ बहुत नीक छलथि ओ बहुत कतेक ट्रेनो एतए आयल आ बहुत काजो सब कयने छथि हुनके द्वारा भेल छै एतए मिथिला मे मिथिला मे बहुत ओ काज केने छलथि लेकिन आइकाल्हि मे भेलै की जे नया नया सरकार अयलै आ ओकरा बंद कऽ देल गेलै ओकरा बंद केला के बाद जे छै से किछु जल्दी खुलै नहि छलै खुलबे केलै आ ओ राजा तऽ अपना लेल एतए मिथलाञ्चल मे बहुत बहुत काज सब कयने छथि लेकिन हुनका सबके लेल बहुत बहुत अथियो अछि भावना अछि जागल अछि जे ओ कयने छलथि आइकाल्हि मे जे छै से नयका नयका सरकार छै जे किछु करय चाहिते नहि छै मिथिलामे आइ मिथिला मे सबचीज जे खुलि जेतै तऽ बहुत भऽ जेतै लेकिन महाराज तऽ ओ तऽ बहुत कयने केलथि आ आनने छथि एतए बहुत केलथि आ हुनके द्वारा जे छै से यूनिवर्सिटीयो सब छै एतए आ हुनके द्वारा जे छै मिथिला मे आइ यूनिवर्सिटी छै दुनिआ दारी सबटा चीज पढ़ाइ लिखाइ होइ छै हुनके सबके बदौलत आइ भऽ रहल छै नहि तऽ नहिये होइतै आ बिहार बिहारे रहि जैता लेकिन नया सरकार मे बिहार बिहारे रही जैता लेकिन आइ हुनके सबके अथि मे लेल भऽ रहल छै सबटा काज हुनका सबके लेल तऽ बहुत बहुत आभार रहब हमसब आ हुनके लेल जे छै से आइ जे बुद्धि ज्ञान जे भेल से हुनके सबके द्वारा भेल हँ आओर की कहब